शहरी और ग्रामीण स्कूलों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है शहरी इस्कूल जो रहते हैं उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एडवीसन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और शहरी स्कूलों में बहुत ही प्रकार की बच्चों के लिए सुविधा होती है और ग्रामीर ग्रामीण स्कूलों में बहुत ही कम फीस लगती है बच्चों की और जल्दी से एडवीसन हो जाता है ग्रामीण के जो लोग होते हैं वे ग्रामीण में अपने बच्चों का एडवीसन कराते हैं और सशहेरी लोग अपने बच्चों का एडवीसन शहर में ही करवा देते हैं शहर में शहर में बहुत से अच्छे अच्छे लोग रहते हैं और उनका इस्टैन्डर भी बहुत अच्छा रहता है इसलिए वह सोचते हैं कि हमारे बच्चों को शहर के इस्कूल में ही एडवीसन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और शहर के स्कूलों में सभी प्रकार की बच्चों के लिए सुविधा होती है जैसे पानी की सुविधा और वॉसरूम की सुविधा और भी इस्कूल की क्लासों में सभी प्रकार का सभी प्रकार की डेक्स बेंच की सुविधा होती है और ग्रामीण के स्कूलों में तो बच्चों को नीचे ही बिठा दिया जाता है उसमें ज़्यादा कोई भी सुविधा नहीं हो पाती इसलिए ग्रामीण के शहरों में ग्रामीण के स्कूलों में बच्चों को ग्रामीण के लोग एडवीसन करवा देते हैं और शहर में शहर के लोग एडवीसन करवाते हैं शहर और ग्रामीण में यही अंतर है